जीअं त ॾिठो वियो आहे कुर्मियुनि जा ॿार खे खेती ॿाड़ीअ में शौक़ु कोन्हे उहो चाहिनि था असां शहर में वञी करे वॾियूं नौकिरियूं कयूं पर हुननि खे सम्झाइणो पवंदो त खेती ॿाड़ी बि करणु जाम ज़रूरी आहे ऐं पंहिंजी ज़मीनियुनि खे हो सम्भालिनि ऐं शहर गांवनि जो वाधारो कनि ऐं सरकार बि कार्यशाला में खेती ॿाड़ीअ जा नवां नवां तरीक़ा सिखारे थी ऐं नवां नवां औज़ार मुआइना कराए थी जीअं उहे हिते रहनि ऐं गांवनि जो बि सुधारो कनि